بہت سے ایسے طرز عمل ہیں جن کی عبادت کے دوران ہم خاص طور پر پیروی کرتے ہیں اور خاص خیال رکھتے ہیں جیسا کہ ہم نماز پڑھتے سمے بہت دھیان لگا کر نماز پڑھتے ہیں اور ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہیں نہ ہی دھیان بھٹکانے کی کوئی کوشش کرتے ہیں اور ہم نماز میں پورا دھیان لگے اس لیے ہم اپنا دھیان بالکل نماز پر لگاتے ہیں اور نماز کے دوران ہم بات چیت نہیں کرتے اور نہ ہی ادھر ادھر دیکھتے ہیں اسی طرح قرآن پڑھتے سمے ہم نہ ہی تو کسی سے بات کرتے ہیں نا ہی ہنستے ہیں نا ہی ای کوئی ادھر ادھر دیکھتے ہیں اس اور بہت اور ہمیں قرآن اور نماز پڑھتے سمے بہت خیال رکھنا چاہیے اور ان کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے بار بار پڑھتے لکھتے سمے ہنسنا بولنا نہیں چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے